उज्जैन ज़िले में लोकप्रिय पारंपरिक पकवान वैसे तो धार्मिक नगरी उज्जैन कई सारे लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं यहाँ घूमने फिरने के लिए एक से बढ़कर एक स्थान मिल जाएँगे घूमने की जगह के साथ साथ आपको यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ़ भी उठाना चाहिए जैसे दाल बाफ़ले गराडू पोहा जलेबी नमकीन फ़ेमस क़ुल्फ़ी दाल बाटी व अन्य अगर आप उज्जैन ज़िले में मिलने वाले बेहतरीन स्वादों का आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ के पोहे जलेबी खाना चाहिए तो आपको यह दिन भर ही पोहा जलेबी मिल जाएगा लेकिन सुबह सुबह का यह नाश्ता करेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा नमकीन उज्जैन व आने वाले लोग कभी भी अपने साथ नमकीन ले जाना नहीं भूलते यहाँ का नमकीन ना सिर्फ़ देश बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है दाल बाफ़ला अगर आप उज्जैन के असली स्वाद का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ का सबसे फ़ेमत दाल बाफ़ला खाना चाहिए यही यहाँ के व्यंजनों में मुख्य तौर पर प्रसिद्ध है इसके अलावा मालवा का सबसे प्रिय भोजन कहा जाता है आप किसी दूसरे शहर से आए हैं बिना दाल बाटी चखे नहीं जाना चाहिए यहाँ पर फ़ेमस क़ुल्फ़ी भी मिलती जो कि बारह महीने मिलती है आप इसका भी आनंद ले सकते हैं इसके पीछे दाल बाटी के पीछे बहुत सारी संस्कृति व इतिहास छुपा हुआ है